हैलो जी आहौ अच्छा अच्छा ठीक केह् स्ट्रेटेजी केह् ऐ शैल मैच होई जाहग जां पैहलें मेचे आहले लेखा गै होई जाग कम्म पिछले मेचे च माए स्कोर गै नेईं बज्जे ओऐ मेरे आक्खने दा मतलब ओइयै नेई कि बाॅलर आया कोई उऐ नेहा मुड़ा बाॅलिंग कराने गी दो त्रै किट्ठियां गै मुड़ियै लेई जा ते केह् फायदा पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ प्लेरे दा जेहड़ा बैटिंग आर्डर ओहदा दिक्खो महाराज इयां बेशती नेईं ना करानी होंदी इयां बाहरे दियां टीमां अवारदियां ओह् शैल फ्रेंचाइजिस दी टीमां होदियां उन्हें प्रदर्शन करी दस्सना होंदा कि साढ़े च बी कोई काबलियत ऐ